जय झूलेलाल लाल सांई गुलनि वारा सुभाणे संस्कृति आर्ट फेस्टिवल ते त्योहार जे करे गुल खपंदा हुआ मिली सघंदा आहिनि चंङा ई आहिनि सुबुह जो पहुचाए सघंदा आयो सवेल त कहिड़ा कहिड़ा तव्हां वटि मूंखे फ्रेश मिलंदा छोकी ताज़ा ई खपेनि सुबुह जंहिं करे तव्हां लिखंदा वेंदव मां तव्हांखे बुधाईंदी थी वञा घणा घणा खपेनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा खपेनि हिकु दफ़ो मां ॿुधाए थी छॾियां त तव्हां हिकु दफ़ो ॾिसी करे मूंखे ॿुधाए छॾिजो छाहे हाणे बरसातनि जो मौसम बि चालू आहे त हुन मौसम जे अनुसार इहा गुल मूंखे मिली सघंदा आहिनि उहा ॿुधाए छॾिजो खपेनि मूंखे ताज़ा ठीकु आहे गेंदे जा गुल मिलंदा उहो तव्हां मूंसा थोरो भाव जे बारे में बि डिस्कस कयो भाव बि मूंखे थोरो ॿुधायो हुनजे बारे में ॻाल्हाए करे ठीकु आहे मां हिकु दफ़ो मां तव्हांखे सभु ॿुधाए थी छॾियां पोइ तव्हां मूंखे हुन अनुसार थोरो सो अॻियां ॿुधाइजो ठीकु आहे त मूंखे गेंदे जा गुल खपेनि गुलाब जा गुल बि खपेनि ऐं पंखड़ियूं बि खपेनि ठीकु आहे त गुलाब जी पंखड़ियूं मूंखे टे खनि जम्ब पनियूं मोकिले सघंदव ऐं गुल जेका गुलाब जा आहिनि उहे सभनिनि रगंनि जा मूंखे मोकिलियो गुछो ठाहे करे मोकिलिजो ॾह खनि हुजनि ऐं जेका सारा इहे अधिकतर माण्हू ईंदा उन्हनि लाइ तव्हां बुके जेका ॾींदा आहिनि गुलदस्ता हूंदा आहिनि हुननि जो अघु कीअं लॻाईन्दा आहियो गुलदस्तनि जो तमामु सुठो ठाहे ॾिजो पन्ज खनि उहे बि ताज़ा ठाए करे मोकिले छॾिजो हुन में कहिड़ो कहिड़ो गुल विजंदव हले ठीकु आहे त मूंखे मालाऊं बि ठाहे मोकिलिजो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो संस्कृति आर्ट फेस्टिवल हुजे त्योहार लाइ खपे त मोगरे जी मालाऊं ठहंदियूं आहिनि उहे मूंखे मालाऊं ठाहे मोकिलिदांव उहो त हिकु राउंड वारो ई ॿिनि राउंड वारो छाहे न सुठो न लॻंन्दो आहे हिकु राउंड वारो तव्हां मोकिले छॾिजो प्लीज़ तव्हां ई वॾी महिरबानी थींदी सुबुह जो मूंखे अगरि सते बजे तव्हां कॉलेज जी एड्रेस ते मोकिले छॾींदव मां तव्हांखे कॉलेज जो सॼो पतो मोकिले थी छॾियां हुते गार्ड हूंदो अथव ॿाहिरि हुनखे चई छॾिजो कि इहो जेको टी ऐच ऐम मॉल आहे हुन में संस्कृति फ़क्शन लाइ इहा गुल पहुचाइणा आहिनि तव्हांजे माण्हूअ खे बि चइजोसि जेके छोटी मोटी काई किथे कमु हुजे त उहो बि करे ॾे गुलनि जो जेको बि हिसाबु हूंदो उहो पोइ ॻाल्हाए सॻंदा आहियूं पाण में टोटल हिकु ॻाल्हि जो ध्यानु रखिजो गुलाब जा जेके तव्हां गुल मोकिलींदव उहे सभिनी मूंखे रंगनि में ॾिजो ऐं जेके पंखड़ियूं ॾींदव उहो हिकु ई रंग जी मोकिलिजो उहो खणी गाढ़ो हुजे त बि हले तव्हांजी वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी तव्हांजी विसरिजो जो न इहो कमु ज़रूरु कजो जय झूलेलाल